बागवानी लगबैके लिए पछाँमे बहुत चीजके अथी बहुत औजारके काज पड़ै छै जेनाकि भेल खुरपी कोदारि तहनसंँ हाँसु आओर पत्ता काटए वला मशीन सब चीजके बहुत जगह काज पड़ै छै बागवानी सब लगबैके पछाँमे जेनाकि भेल की कहय छै खुरपी बहुत घास भए जाइए मूथा सब तऽ खुरपीसंँ छिलल जाइए हाथसंँ नहि उखड़ैए ओकरा खुरपीसंँ छील कऽ तहन उखारिके साइड करल जाइए जेना हाँसु भए गेल बड़का बड़का डाढ़ि भए गेल बागवानी देखएमे अच्छा नहि लागल तऽ ओहिसँ सबटाके छाँटल जाइ छै छाँटिके तखन पवित्र कैल जाइ छै कोदारि भए गेल जेनाकि कोनो चीज अहाँ रोपबै कोनो फल सबके गाछ सब वृक्ष सब तऽ कोदारिसँ कोरि कारि सबकेँ तहन गाछ रोपल जाइ छै एहि दुआरे हुनका सबके बहुत यूज होइ छै हरेक चीजमे यूज भेल जाइ छै जेना मशीन भए गेल हुनका ओहो सब पात सब छाँटल गेल बड़का बड़का भेल तऽ एहि सबके लिए बहुत ज़रूरी पड़ै छै मशीन सबके